अ'ऊं अदित्य शर्मा अज्ज में तुसेंई अपने पड़ोसियें दे नांऽ सनाने पैह्ला नाम बोध राज कुमार शर्मा दूआ नाम गुरदास सिंह ठाकुर त्रीआ नाम अंग्रेज सिंह चौथा नाम संजय कुमार शर्मा पंजमां नाम शाम लाल सड़ोत्रा जी